عام طور مقامی میڈیا کمیونٹی کو مقامی اور قریبی علاقوں میں واقع اہم واقعات خبریں اور معلومات سے آگاہ رکھتا ہے اس میڈیا کو تحصیل کے ذریعے مقامی کاروبار ثقافت اور سماجی موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے شاہجہاں پور ضلعے میں مقامی میڈیا کی طرح کی مختلف ویب سائٹس ریڈیو اسٹیشنز ٹی وی چینلز اور اخبار موجود ہوتے ہیں جو معلومات کی فراہمی کرتے ہیں آپ ان وسائل کا استعمال کر کے مقامی علاقائی خبروں سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاہجہاں پور ضلعے میں کوئی اہم معاملہ یا واقعہ جو میڈیا میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو آپ مقامی میڈیا آپ مقامی میبیا میڈیا رپورٹر سے رابطہ کر کے اس معاملے کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس پر توجہ دیں اور عوام کو اس بارے میں آگاہ کریں تازہ معلومات کرنے کے لیے آپ ان مقامی میڈیا کی ویب سائیٹس شوشل میڈیا چینلز یا اخبارات کا استعمال کر سکتے ہیں جو آن لائن موجود ہوتے ہیں